कानूनी डॉकुमेंट तैयार करने में हमारा अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा जैसे कि हमने गाड़ी ख़रीदी थी गाड़ी खरीदने के बाद में गाड़ी ट्रांसफ़र करने के लिए हमको बार बार आर टी ओ ऑफिस जाना पड़ता था या कुछ ऑफिसियल काम होते थे यह डॉकुमेंट तैयार नहीं है वह तैयार करके लाओ हमको बार बार घर जाना पड़ता था सर लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता था एक डॉकुमेंट्स के लिए कम से कम चार से पाँच बार परेशान होना पड़ता फिर गाड़ी ले कर आर टी ओ ऑफिस जाओ फिर भी ट्रांसफ़र नहीं हुए तो फिर वापस आओ फिर दो तीन दिन में डॉकुमेंट कम्प्लीट करो फिर वापस जाओ फिर भी कुछ कुछ न कुछ कमी निकाल देते थे यह आपका कम्प्लीट नहीं है वह कम्प्लीट नहीं है उसको तैयार करके लाओ इसको तैयार करके लाओ उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो फिर वेट करते थे फिर सर सर से रिक्वेस्ट करते थे कि सर प्लीज़ कर दो न सर फिर सर से थोड़ा बात करना मुश्किल हो जाता था घंटो लाइन में खड़े रहना पड़ता था कई बार तो ऐसा होता था कि डॉकुमेंट पूरा होने के बावजूद भी वह नम्बर नहीं आता था तो फिर दूसरे या तीसरे दिन जाकर उसको सबमिट करना होता था तो कानूनी डॉकुमेंट को लेकर उतना अच्छा अनुभव नहीं रहा और उतना सक्षम नहीं है जित जैसा कि होना चाहिए